हेलो स्विगी से बात कर रहें हैं जी सर मुझे एक खाना ऑर्डर करना था खाने में मुझे चाहिए सर मटर पनीर बटर रोटी दो नान मिस्सी रोटी और दाल तड़का मीठे में भी सर मुझे आप गुलाब जामुन भेज दीजिए हाँ सर यह डिलिवरी मेरे यहाँ तारीख लिख लिजिए आज पाँच बजे चाहिए तारीख है सर मेरी चौदह ओक्टोबर हाँ सर आप मुझे कब तक भेज देंगें हाँ सर डिलीवरी मेरी समय पर हो जानी चाहिए पाँच बजे तक सर इसमें मुझे कुछ छूट मिलेगी मैंने इतना बड़ा खाना ऑर्डर किया है आपको अच्छा सर हाँ मुझे चाहिए डिस्काउंट इसमें जो मिल जाए ठीक है सर मेरा खाना और पता लिख लिजिए सर चाँद बिहारी खातीपुरा शनि महाराज का मंदिर जी सर सर आप कितने बजे तक पहुंचा देंगे यह ठीक है धन्यवाद